जइसेकि नहिरा गेलिए भतीजाके छट्ठीमे तऽ सभ गेल रहिए पाँचो बहिन गेल रहिए फुआ गेलखिन रहै तकर बाद जाके हमर भौजाइके नहिराके अएलै सभकोइ आएल रहै सभकोइ आएल रहै तऽ छट्ठीमे सभ कपड़ा लैके गेल रहिए सभ कपड़ा अपना पिन्हेलिए तकर बाद जाइकाल सभ परिवारके एगो फोटो मोबाइलमे मतलब सभे घिचिके एगो निकाललिए तब जाके कहलखिन हमरा भाइ कि से ठीक छै सभ भाइ बहिन माइ बाप सभ बैठ हम घिचि दै छिऔ तऽ घिचि दै छिऔ तऽ अपना निकालखिन घिचिके अपने निकालखिन तऽ हमे कहलिए कि से नहि हमरा ई फोटो सभ परिवारके छिकौ हमरा एगो मोबाइलमे मतलब भेजि दिहेँ से हमे निकालिके शीशामे अपना भरेबै अपना टाँगि देबै तकर बाद जाके ई फेर मौका नहि मिलतै नहि मिलतै मौका सभ परिवारके फोटो रहना अच्छा लागै छै देखैमे बढ़िआँ लागै छै कि एहिमे सब परिवार छिए कतेक सुन्दर लागै छै जेना माइ बाप भेलै भौजाइ होलै भाइ भेलै पाँचो बहिन भेलिए तकर बाद पाँचो बहिनके दुल्हा भेलै तऽ इएहसब अपना सभ भाइ बहिनके अपना फोटो घिचेलिए आओर अपना निकलबैके शीशामे अपना घर लैके कहलिए नहि घर लैके जएबै ई फोटोके घर लैके टाँगि देबै तऽ देखैमे कहिओ कहिओ सुरक्षित रहै छै जे हमे ई छिए तऽ हमे ई छिए हमर बहनोइ छिकै तऽ हमर जीजा ई छिकै बहिनके छिकै दुल्हा हे देखहो बढ़िआँ लागै छै खूब सुन्दर लागै छै इएहसब फोटो अपना शीशामे भरै लेलिए देखैमे खूब सुन्दर लागै छै तकर बाद जाके छट्ठीमे अपना गेलिए सभ परिवार फोटोओ भै गेलै तकर बाद शीशामे भराइओ लेलिए अच्छा रहै छै रातिदिन नजरि पड़ि जाइ छै तऽ ई के छिए ई माइ छिकै ई बाप छिकै तऽ ई भाइ छिकै ई भौ बहिन छिकै खूब सुन्दर लागै छै अपना बजारमे गेलिए कहलिए ने ई फोटो हमरा शीशामे भरि दहऽ तऽ निकालिके अपना भरि देलखिन देखैमे बढ़िआँ लागै छै